हांव जेन्ना लांब बायकीन ट्रीप किंवा टुराक वता तेन्ना पयलीं म्हणल्यार हांव म्हज्या गाडयेचीं सगळीं सर्विसींग करून घेता म्हज्या गाडयेक वाटेर कितें जावपा जायना ताका लागून जें जें कितें काम करपा आसता तें करून घेता दुसरें म्हणल्यार पेट्रोल फूल करून घेता मागीर म्हाजें सगळें तयारी जाली म्हणटकीर जेन्ना हांव वतां टुराक वता तेन्ना म्हजें सगळे गाडयेचे जे डोक्युमेंट्स आसतात जशें की लायसेंस आरसी बुक पॉल्युशन हें सगळें हांव म्हाज्या वांगडा दवरतां तशेंच गाडयेक जें कितें सामान फाल्यां लागतलें जर चुकून कितेंय जालें जाल्यार तें सुद्दां हांव म्हाज्या बरोबर दवरतां